میں نے مختلف ایسی کتابیں پڑھی ہیں جن کو پڑھ کر ہنسی آنے لگتی ہے اور ایسی کتابیں پڑھی ہیں جن کو پڑھتے وقت آپ من من مسکراتے رہتے ہیں اگر ایک پرٹیکلر کتاب کی بات کریں تو جاحیظ کی کتاب البخلاء جو اصلاً عربی میں ہے بہت اچھی کتاب ہے اس میں اُنہوں نے خاص طور سے جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں اُن کے مختلف واقعات کو اُس میں قلمبند کیا ہے تحریر کیا ہے تو اُس میں آپ ایک ایک واقعے کو پڑھتے چلے جائیے اور آپ مسکراتے چلے جائیے اتنی کبھی کبھی تو آپ بالکل کِھلکِھلا کر ہنس پڑیں گے جِس طریقہ سے اُنہوں نے لکھا ہے